छठि पर्व मनायल जाइ अछि एहि दुआरे जिनका धियापुता जथा जमीन दुःख बिमारीके लेल ओ अथि उदारता छथि बहुत सहयोग हुनका ओसै लए ठ भुसबा बनायल जाइए चावलके पीसि कऽ ओकरा चीनीमे दऽ कऽ बोर बना कऽ ओहिमे डालल जाइए ओकरा बान्हय मिलाजुला कऽ भुसबा बनायल जाइ अछि उसका पिरुकिआके मैदा सानल जाइए ओहिमे रिफाइन डालल जाइए रिफाइनसँ मलल जाइए मैदा सूजीकेँ रि घीमे भूजल जाइए ओहिमे कटुक मसाला देल जाइए कटुक मसाला दऽ कऽ मिला भूजि कऽ सूजीकेँ भुजि कऽ कटुक मसाला मिला कऽ तखन जा कऽ पिरुकिया बन ओहिमे डालि दऽ कऽ रोटी बे बेलि कऽ पिरुकियाकेँ मशीनमे दऽ कऽ ओहिमे फूटि डालि कऽ पिरुकिया बनायल जाइए टिकड़ीके आँटा मैदाकेँ मलि कऽ रिफाइनमे रिफाइन चिन्नी डालि कऽ मलैत मलैत मलैत मुठ्ठी बना कऽ मठरी बान्हि कऽ उसका साँचपर मे ठोकि कऽ तखन टिकड़ी बनैए टिकड़ी साँच बनायल जाइए साँचके आँटा सानि कऽ गुड़मे मीठामे सानि कऽ साँच बनायल जाइए हुनका छठिके बहुत राणा माइके दाता दीनानाथके बहुत पर्व भारी अछि हमरा सभके लेल ओकरा टिकड़ी बनैए पिरुकिया बनैए साँच बनैए पेड़ा बनैए केरा चढ़ैए सेब संतरा नेमो अनार ऊख पान फूल बद्धी सिन्दूर पिठार अगरबत्ती मोमबत्ती मने हरेक चीजके अहाँ ध्यान छठिके व्रतमे भोग चढ़ैए केरा ओहो चढ़ै अछि रसगुल्ला ओहो चढ़ै अछि खाजा ओहो चढ़ै अछि दूधके ढार दीनानाथके देल जाइ अछि पबनैतिन अपचा तीन साँझ छओ साँझ सहै छथि हुनका व्रत कयने रहै छथि जलमे अर्घ्य दै छथि जलमे अर्घ्य लऽ कऽ ठाढ़ रहै छथि नारियर हाथमे लऽ कऽ अगरबत्ती ओहिपर जलैत रहै अछि ओहि लऽ कऽ अर्घ्य लेने ठाढ़ रहै छथि पबनैतिन दऽ दाताके एकदम ध्यानमे रहै छथि जिनका धन पूत जऽ जथा जाहिके कमी छनि सभ दीनानाथ दै छथि राणा माइ दै छथि सभ चीजसँ पूर्ति करै छथि जिनका मूड़न कराबयके होइए से मूड़न करै अछि जिनका धन पूत माङ्गयके होइ छनि से धन पूत मङ्गै छथि जिनका समाङ गिरल रहै छनि समान मङ्गै छथि जिनका आँखि आन्हर रहै छनि आँखि दै छथि जिनका पएर नाङ्गर रहै छनि पएर दै छथि जे दण्ड जे कबुला कयने रहै छथि जे हमरा ई चीज देबह तऽ हमे दण्डी दैत अयबह तऽ दण्ड दैत जाइ छथि घरसँ लऽ कऽ हुनका घाटपर जाइ लेल दण्ड दैत जाइ छथि सभ लोक हमसभ सारथी ओहिठाम मेला लगयने रहै छथि मेला देखि कऽ एकदम बॉल बत्ती बरैत रहै अछि नाच गानसभ होइत रहै छथि लोक बहुत रहै अछि हाथमे अर्घ्य लऽ कऽ जलमे ठाढ़ रहै छी भगवानके दाताके ध्यान देने दीप बारै छी पिठार लगबै छी सभे सूपमे पिठार लगबै छी ढाकीमे पिठार लगबै छी सिन्दूर लगबै छी आङ्कुरी दै छी अक्षत दै छी पान दै छी सुपारी दै छी आरतक पात धरै छी सभे सूपमे आरतक पात दऽ कऽ बद्धी डालि कऽ सभचीज हम अपना विधि विधानसँ हम हुनकर पाबनि करै छी अहाँ हम दीनानाथके व्रत शुरू करै छी सभे चीज बना कऽ च चूल्हि जोड़ै छी चूल्हि जोड़ि कऽ छानै छी छानि कऽ तब राखै छी सूपमे डालै छी सभचीज